में बिजय कुमार पैंच सिडा कोला पचांयत करकयाल और मेरी बार्ड जेहड़ी ऐ इक नम्बर पौंदी ऐ में एह नेह मसले जेहड़े परिबार दे कोई बी मसले किश इशयू ऐसे होंदे ना जियां घर दी लडाइयां ना कोई जमीन बाड़ दी लडाइयां ओह् में अपने थ्रू ओह् जियां बी में घर जाइयै दौनें पार्टियें सेटीसफाई करना बठाइयै दौनें पार्टियें जेहड़े बी कोई मसले हेन किसे गल्ला दे कोई लड़ाई झगड़ा होआ दा उनें दौनें गी पार्टियें गी दबदबा करियै ओर घर बिच ही इनेंगी जिन्ना बी ऐ अस सेटीसफाई करी दिन्ने आं ओहदे बाद च अगर साढे कोल अगर बड़ा बड्डा कोई मसला इशयू कोई बडा बड्डा बनी जंदा फिर अस कोई पलीस दी कारबाई लैन्ने आं अन्यथा कोई ऐसा बडे इशयू नेईं हेन जेहड़े साढ़े केह नी छोटे मोटे मसले ग्रां दे छोटे मोटे मसले ग्रां दे चलदे रौंहदे ना कोई डंगर बच्छे दा चली गेआ कोई बाड़ी जमीना दा मसला कोई ऐसा होंदा जां कोई घर दी मियां बीबी दी कोई छोटी मोटी लड़ाई ऐ ते इस आस्तै केह् एह नेह मसले जेहदे च साढी पचांयत ऐ अस कुछ ग्रांम सभा बिच बी ऐसा कोई चंद मुद्धे जेहड़े हैन उत्थै बी सेटीसफाई करने अगर कोई ऐसा मुद्धा जेहड़ा बड़ा बड्डा ऐ ओह् नेई होंदा ऐ ते फिर साढी पंचायत बौंहदी ऐ जेहदे च अट्ठ दस पैंच होंदे सरपंच बी बैठदे ते ओह्दे बिच अस इक रेसोलूशन लैन्ने आं दौनें पार्टी दा ओहदे च अस इक महिने दा उंहेगी ओह् मतलब जो बी ऐ सेटीसफाई करियै भाई इक टाइम पिरिड रक्खने आं के इक महिने दे अंदर कोई झगड़ा लड़ाई आपू बिचें नेईं होना चाहिदी ते एह् नेह् मसले काफी सारे साढे कोल आंदे ना बाकी मेरी पंचायत च कोई दिन ऐसा नेई होंदा कि जिस दिन कोई लडाई झगड़ा नेईं होंदा ऐ कोई मियां बिबी होआ दा कोई डगरा बच्छू दा होआ दा कोई दकानदार लड़ा दे कोई घर घ्रिस्ती लड़ा दी एह् छोटे मोटे मसले जेहड़े बी हैन में पंचायत च मतलब में पलीस तक नेईं जान दिंदा जो बी अपने बार्ड च बेहिये जां उंदे घर परिवार च बेहियै उंदी फैमली कन्नै बेहियै में चुनी लेना जेहड़ा बंदा चुनना होऐ उंदे नुमाइदे जेहड़े सद्दियै ऐ कुछ बाजुर्ग जेहड़े हैन ओलड एज आहले जेहड़े स्हत्तर अस्सी साल दे जेहड़े पराने बिचार रखदे ना बडियां परानियां अच्छियां मसालां देइये उंहेगी समझांदे बच्चे ऐसा नेईं करना बेसा नेईं करना कियां चलदी ऐ कियां ने चलानी ऐ एह् छोटे मोटे झगड़े चलदे रौंहदे ना और एह् जिन्ने बी मसले हैन अस घर बेहियै इनेंगी सेटीसफाई करी लैन्ने